میرے بچپن کی سب سے پیاری یادیں یہ ہے کہ وہ میرے دوستوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت یہ وقت مجھے بہت ہی جب میں یاد کرتی ہوں اسے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں یہ میں یہ جو دوستوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا اس میں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں اس لیے مجھے یہ بہت خاص ہے کیونکہ میں ان سے جو چیزیں سیکھی ہوں وہ میری زندگی کے ہر موڑ پر وہ کام آتا ہے جیسے کہ بڑوں سے کیسے ادب سے تمیز سے بات کرنا چھوٹوں سے کیسے شفقت پیار و محبت سے پیش آنا اور اور چھوٹوں سے اسی طرح میں اور بہت سی ساری چیزیں میرے دوستوں کے ساتھ کی تھیں ان گنت چیزیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس لیے میں مجھے یہ بہت خاص ہے میرے دوستوں کے ساتھ وہ گزارا ہوا وقت میرے دوستوں کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا تھا اس میں ہم نے بہت ساری مستیاں کی تھیں خوب بہت مستیاں کر کے اس میں خوب موج مستی شور شرابا شرارتیں ہر کچھ کیا جو مجھے بہت اچھا اور اس سے میں نے کچھ سیکھا بھی تھا جو مجھے بہت ہی کام آیا زندگی کے ہر موڑ پہ اور آتا ہے اس لیے مجھے میرا یہ خاص ہے